میں اپنے آس پاس کے قصبوں میں یا کبھی دیہاتوں میں بھی جانا پڑتا ہے محض اپنے رشتہ داروں سے ملنے اپنے دوستوں سے ملنے اور کچھ ضرورت کی چیزیں جو شہر میں موجود نہیں ہوتی یا دیہات یا قصبوں میں کچھ سستی اور اچھی مل رہی ہوتی یا تازی مل رہی ہوتی ہیں ان ضروریات کی وجہ سے بھی گاؤں اور یا قصبوں میں جانا پڑتا ہے